हंजी में कम्म करदे होई गाने बगैरा सुनना होंना कि जहडे में कम्म करने मदद करदे कन्ने फिर बंदा बोर नेई होंदा कम्म करदे करदे ते बंदा शैल कम्म करदा इयां मन लाइयै पुरा फिर लग्गी जंदा कम्मा बिच ते बंदा फिर स्हेई कम करदा दे मतलब कि जिया फाॅक सांग होई गे अपने ते एह् मिगी शैल लगदे न ते कम्म करदे होई बक्त घरे दे कम् करदा हूं इयां कि अपने इयां घाह शाह बढना होऐ ते उसले फिर में गाने लाई लेना इयां बंदा टाइम पास होई जंदा कन्ने कम्म होई जंदा शैल बंदा मन लग्गी जंदा कम्म करने च ते कन्ने कि इयां कम्म करना होऐ ते बंदा बोर होन लेई पोंदा ते कन्ने कि जेहडे अपने इयां गाने ना हून जियां सिद्धु मुसेआहला ओहदे गाने सुनदे सुनदे बंदा कम्म बगैरा करी लेंदा मन लग्गी जंदा बंदे दा कम्म करने च ते में आक्खना कि सारे लोके ने करना चाहिदा इयां बंदा बोर होई जंदा अपना इक कोई अपना सिंगर जेहड़ा कि गाने गांदा होऐ उसी अपना रोल माॅडल मन्नी लेना ते ओहदे गाने सुनदे रौंहने दे कन्ने फिर ओहदे गाने सुनिये ते बंदा कम्म करदा रवो मन लाइयै इयां बंदा इक्ला रवे दे बंदा बोर होई जंदा कन्ने जिदंगी इयां इकल्ला होन समझन लगी पोंदा अपने आप गी मतलब बेहतर ऐ कि बंदा गाने गुने लाइयै ते फिर थोह्ड़ा कम बगैरा करी लेए जेहड़ा बी आखर कोई कोई कम करने हा ते सानू गाने गुने लाई लेने चाहिदे जेहदे कन्नै साढ़ा मन लग्गी रोंहदां कम करने च ते कन्नै कि हां जेहडे़ कि अजकल दे टाइम लोग न कम्म करना शडी चुके दे न भलेआं के में आक्खना चाहना कि गाने गुने बेशक गाने सुनने चाहिदे कन्नैम कम्म बी करना चाहिदा कन्नै में आक्खना चांहना कि जियां कि अजकल ते सानू कम्म बगैरा करदे करदे गाने सुनी लेने चाहिदे ठीक ऐ मतलब कि माडा मुटटा लग्गे दा रैंहदा ते केह् अजकल दे टाइम उपर लोक जियां कि कम्म बिल्कुल छडी गै चुके दे ना जे सानू कम्म करना होऐ ते गाने सुनी लेने चाहिदे मतलब कि ओहदे कन्नै केह् होंदा कि मन लग्गेआ रैंहदा ते में गाने सुनना ताइयै में गाने सुनना बी पसंद करना कम्म बी करना कम करदे टाइम गाने बी लाई लेना होना ते जेहडे़ कि मिगी कम्म करने च मदद बी करदे ते ओहदे कन्ने मेरा खेतरे आहला कम्म बगैरा आसनी कन्ने होई जंदा ते मतलब कि अजकल दे टाइम उपर लोग बिल्कुल छडी गै चुके दे कम्म करना ते अजकल दे टाइम उपर लोग छडी चुके दे ते जिसले बी आसे कोई कम्म करना ते मन लाइयै करना चाहिदा अगर नेई लग्गे मन ते फिर गाने बगैरा सुनी लेने चाहिदे जेहडा सानू करने च मदद करे ते कन्ने साडा मतलब ठीक ऐ साडा टाइम पास होई जंदा ओहदे कन्ने कम बी होई जंदा अजकल ते टैंम उपर ते लोग करना ते बिलकुल ही शडी चुके दे सानू कम्म करना चाहिदा गाने गुने बैशक सुनने चाहिदे गाने सुनने चाहिदे ठीक ऐ गाने सुनना बी इक ठीक गल्ल ऐ मतलब कि जहडे सानू प्रेरणा देन अग्गे बधने दी ते मतलब कि प्रेरणा देन ते ओहदे कन्ने साडा कि कम्म बी ठीक होई जंदा ते अजकल ते मतलब कि हून जियां कि गाने सिद्धु मुसेआले दे ते लोक उसी अपना प्रेरणा मनिये चलदे ते कम् करदे शैल मन लाइयै ते फिरी ते कन्ने मतलब कि अजकल दे टांइम उपर गाने सुनना मिगी शैल लगदा ते हून जियां कि साडे इधर बाडी शुरु होई गेदी ते बाडी करदे टाइम बी में गाने लाई लेना ते गाने सुनना सानू साल लगदे हून धान लाने बाडी मुक्की ऐ ते हून धान लाने ते हून जियां कि मेरे कोल ट्रैक्टर बी हे ते आसे ट्रैक्टरे उपर गाने लाए दे होंदे न ते फिर खैतर खोतर बी करी लेने कम्म ते गाने बी सुनी लेने फिर ठीक ऐ मतलब कि बधिया टाइम पास होई जंदा दे बाकी सानू मतलब कि गाने बगैरा सुनने चाहिदे ते अस अपने कम्मा आहले टाइम उपर गाने बी सुनी लेने ते कम्म बी करी लेने ठीक ऐ साडा कम्म बी चली पोंदा ऐ ओ को ठीक ऐ